औ हेल्ल' मादै मादैया माबा मा होनो दखनाफोर फानो होनदों नामा एह आंनो एह दखना हलसेल दं ना बेखौनो मिन्थिनानै दखना लानो खबर लाहरदोंमोन आङो मा मा दखना दंबा मादै

औ माखासे न'आव दानायफोरबो जागोन नामा

एह आङोलाय माबा आङो लायगौमोन इसे बुरजा दखनाफोरखौ नायनानै मोजांफोरखौ माखासे ओमफ्राय दिसकाउन्टावबा होगोन ना होआ औ औ औ

औ लायनो नागिरदों आङो लायगोन माने माखासे न'आव दानाय आगर गुबै बे बिदनफोरखौ इसे बांसिन लाबोनाय जागोन आरोना बे औ औ

औ औ दे ओमबालाय मादै आङो थाङोबा खबर हरगोन दे औ औ दे